जय झूलेलाल पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह चारि जनवरी उणिवीह सौ सतरि छवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजाह पंद्रहं अप्रैल उणिवीह सौ नवे टेवीह जून उणिवीह सौ एकानवे जय झूलेलाल